आसामनि हारिमुवा गुबुन रायजोनि हारिमुजों आरो गुबुन हादोदनि हारिमुजों रुजु जाया मानोना आसामनिफोरा आबादारि आं आबाद मावनानै जाग्रा गुबुन हादोरफोरनिया खायसे खायसे डेभेलप कान्ट्रिनिफ्रा डेभेलप गोनोखोआरि आयदाजों मावनानै जायो जोंनि आसामनिफोरा ट्राइबेल बर'फोरा आबाद मावनानै जानो मोजां मोनग्रा आबाद मावनानै जायो आरो हारिमुवारि गोदोनिफ्रायनो बर' हारिमुवा माने जौ लोंनानैसो खामानि मावबोयो लोंनाय जानानैसो सावरि बादालि जालायनानै मावलायनानै जायो बिदिनो हारिमुवारि गोहोम जोंनि बर'फ्रा लोंनाय जानाय दानाय गाननाय जोमनाय बेबायदि ना हमनानै मैहुर खालामनानै जानो मोजां मोनग्रा जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा बिनिखायनो जोंनि बर'फ्रा गुबुन हारिजों रुजु जाया जेरै गुबुन आसामाव ट्राइब गोबां दं बिसोरनि मादाव जेरै जोंनि आहम लकेल ट्राइब्सफोरा जाबाय जों टि ट्राइब्सफोर दङ जोंनि दा कालसारेलफ्रा उरिसा बा टि ट्राइबफोरजों गोरोबा जोंनि बे ट्राइबफोरा जाबाय साहा बागानाव थानानै साहा बा खामानि साहा बिलाइफोर खानानै साहा बिलाइ बिफां सालायनानै जानाय इनिखायनो जोंनि हारिमुवारि सोलाय सोल' जानायफोरा गुबुन रायजोनि गुबुन हादोरनि हारिमुजों जोंनि हारिमुवा रुजु जाया आरो हारिमुवारि सोलाय सोल'आ जोंनि बर' माहारिनियाव सोलायबोबाय दं गोदोनिफ्राय जोंनि बर' हारिया गुबैयै हालएवनानैनो जिब जुनाद फिनानै जाबोयोमोन रायजो नाथाय दानि मुगायाव गोनोखोआरियाव एसे सोलाय सोल' जाबोगासिनो दङो एसे एसे गोनोखोआरि आयदाजों ओ सोलिनो नाजाबोबाय दं आरो जोंनि माहारि बर'आ दिनैसिम गोबां आवगायबाय दङ सोलोंथाय बिथिंखै नाथाय जोंनि दानि थासारिया बर' हारिफ्रा गोदान गोदान उन जोलै सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा माने लोंनाय जानाय बायदि बायदिफोरखौ गोबाङानो अकेजनेलि माने लोंनोफोरखौ बारायनो हमबाय दं बिबायदि जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा बिबायदिहाय सोलायबोगासिनो आव बेबायदिहाय जोंनि बर' हारिमुनि कालसारफोरा लोंनाय जानायखै बांनो हमबाय दङ